हाँ तऽ अहाँ सभनिके बताबै छियै बर्तन धोइके प्रक्रिया बर्तन धोइके लिए हम सभके सभसँ पहिले लेना छै बर्तन धोयवला जेल या कोइ बर्तन धोनेवला साबुन अगर हमार हम सभके पास ओ सभ उपलब्ध नहि छै तऽ हम सभ राख या सर्फ लए सकै छियै ओकर बाद हमसभके लेना छै स्टीलके जे तार आबै छै बर्तन धोइके लिए अगर उपलब्ध छै तऽ उ लए सक सकै छै हमसभ लेकिन अगर हमरा पास उपलब्ध नहि छै तऽ हमसभ प्लास्टिक या कोइ कपड़ेके उपयोग करि सकै छियै कर सकै छियै ओकर बाद हमरा लेना छै गन्दा बर्तन ओकर बाद हम जब गर हम हमे गन्दा बर्तनके पहिले साफ पानिसँ धोना छै एकबार ओकरा बाद ओकरा ओकरा खङ्गारने के बाद हमसभके ओकरामे डालना छै सर्फ राख जेल बर्तन धोयवला जिएप्स जे आपके पास उपलब्ध छै उ सभ आप से ही डाल सकै छियै ओकर बाद हमरा ओकरामे डालना छै एक बूँदके इतना पानि ओकर बाद हमरा उ कपड़ा प्लास्टिक या उ जे हम बर्तन धोयवला तार आबै छै स्टीलके ओकरासँ हमरा ओकरा ओकरा जोड़सँ घसना छै ओ ओकर घसनेके बाद आगे पीछे हमरा ओकर ओकरा साफ पानिसँ अच्छे से धो लेना छै आओर हमर हम हम सभके ई ध्यान रखना छै कि कोइ भी कोइ भी जूठा या साबुन बर्तनमे लागल नहि होना चाहिए ठीक ठीक छै ओकरा बाद तेलवला बर्तन साफ करैमे खूब मेहनत लगै छै तऽ ओकरा लिए हम सभ निम्बूके प्रयोग कर सकै छियै तेलवला बर्तन धोयमे हमलोग निम्बूके प्रयोग कर सकै छियै अगर तेल जादा मात्रामे हो तऽ हमसभ उ वला बर्तनके बर्तनमे निम्बू रगड़के उहाँसँ तेल हटा सकै छियै ई करैके बाद तेलवला बर्तन अच्छी तरहसँ साफ होइ जेतै धन्यबाद